हाँ मैं रिया ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ मैं न्यू मेरा है न्यू कॉलोनी में थ्रेडिंग का करवाएंगे तो ऐसे तो ट्वेन्टी रुपीज़ लगता है और अपर लिप्स वगैरह अपर लिप्स हो गया फोरहड फोरहेड वगैरह हो गया तो सब टोटल चार्ज है फिफ्टी रुपीज़ थ्रेडिंग हाँ हाँ हो जाएगा वो हो जाएगा उसका चार्ज ही ऐसा नहीं है मेरा यहाँ वही है जो है सब फेसिअल का आपका चार्ज हाँ यहाँ फेसिअल बहुत सारे ऐसा है जैसे शेहनाज का हो गया डायमंड का शेहनाज का आपको आठ सौ पड़ेगा और गोल्ड का आपको बारह सौ पड़ेगा मैं आपको मैं आपको आप स्किन मुझे टाइप कर मतलब बता दीजिए मैं उसी हिसाब से आप डायमंड का करा लीजिए डायमंड का अच्छा होता है उसका चार्ज अच्छे ग्लो का करवाना चाहती है तो आपका बारह सौ के लगभग में हो जाएगा हो जाएगा सौ दो सौ का रूपए का डिस्काउंट सौ रूपए का डिस्काउंट हो जाएगा ग्यारह सौ का हो जाएगा अभी तो होता नहीं है लेकिन ठीक है मैं आपके लिए कर दूँगी कोई दिक्कत नहीं है मैं उसको कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ हर तरह के और स्किन का होता है फेसिअल होता है आप यहाँ पे आएँगी ग्लो करके ही जाएंगी नहीं नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है हम लोग महंगे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं आपको कोई भी सीनियर है आप जिससे आप आप जिससे करवाना चाहती हैं आप किसी से भी बोल दीजिए कि मैं इनसे करवाना चाहती हूँ उसी से होगा अगर आप मेरे से करवाना चाहती हो तो आप नहीं सेम नहीं है जूनियर आर्टिस्ट का आप वही बताई न कि जूनियर आर्टिस्ट का आपका पड़ेगा बारह सौ और इस मतलब सीनियर आर्टिस्ट से करवाएंगी तो आपको अठारह सौ पड़ेगा आप किससे करवाना चाहती हैं आप खुद समझ के आप मेरे को कॉल करके कॉल कर दीजिएगा अगर हैवी ज्वेलरी वगैरह लहंगा वगैरह सब ले के आपको करना है दस हजार में आपका हो जाएगा और अगर मशीन द्वारा करवाना है तो आपको पंद्रह आपको मशीन द्वारा करवाना है हाँ तो एच डी एच डी का आपका मेकअप का है ये दस हजार है और पन्द्रह हजार थ्री डी मेकअप का है

हाँ ये सब सब होगा ये सब होगा सब हाँ इन्क्लुडेड है उसमें ठीक है आप शॉप पे आइए